आङो नार्जि ओंख्रि संनो मोजां मोनो नार्जि ओंख्रिखौ अमा बेदरजों संब्ला साबसिन गोथावसिन जायो अनला ओंख्रिखौ दाउजों खारदै बुरजा होनानै सङोब्ला मोजां जायो सामुजों सबाइजों सङोब्ला गंगार दुनदिया होयोब्ला गोथावसिन जायो